ہلو ہاں بھئی یہ فلاور شاپ سے بول رہے ہیں آپ یہاں غازی آباد سے اچھا اچھا ہاں مجھے جاسمین فلاورز چاہیے میرا ایک یہ غازی آباد میں بنگلو ہم نے بنایا ہے تو اس کا انوگریشن ہے تو اس کا ا فتتاح ہے تو وہ کافی سارے گیسٹ آ رہے ہیں تو ہمیں جگہ پہ کئی کونوں میں جو ہے جاسمین کے فلاورس لگانے ہیں تو آپ کے یہاں کیا ریٹ ہے اچھا ہاں ایکچولی ہمیں فریش ہی چاہیے بالکل فریش چاہیے تازہ تازہ تاکہ اس کی مہک بھی لوگ سکیں اور کیا یہ پوٹس کے اندر مل جائیں گے یا آپ صرف فلاورس ہمیں دیں گے اچھا تو مجھے جو مجھے جو ہے پچیس کوانٹٹی جو ہے بنا پوٹس کے چاہیے فلاورس اور جو ہے چالیس کوانٹٹی جو ہے پوٹس والے چاہیے تو اس کو آپ کے یہاں سے کوئی آئے گا اس کو لینے کے لیے ڈلیور کرنے کے لیے یا مجھے آنا پڑے گا آپ کی شاپ پہ اچھا تو یہ یہ جو فلاور ہے اچھا یہ جو فلاور ہے اس کی کیا خاصیت کیا ہے کتنی دیر رہتی ہے اچھا ہاں ہاں ہاں اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے تھینک یو تو میں آپ کو ایڈریس بھیجتا ہوں آپ اس پہ ڈلیور کرا دیں شکریہ